ہندوستان کے ہر ریاست اور ہر صوبے میں اردو بولنے والے افراد موجود ہیں اور اردو سے لطف اندوز ہوتے ہیں انسان کی اور صوبے کی ریاست کی زبان چاہے جو بھی ہو لیکن اردو زبان ہر جگہ کے لوگ اور ہر ملک کے لوگ ایک ہی طرح سے بولتے ہیں اردو زبان میں اردو زبان کے شاعریوں سے اردو زبان کے ادب سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں اور الگ الگ علاقہ ہونے کی وجہ سے اردو زبان الگ نہیں ہو جاتی ہے بلکہ سب کی زبان اردو ایک ہی جیسی ہوتی ہے چاہے وہ آسام ہو وہاں کے لوگ بھی اردو بولتے ہیں چاہے وہ بنگال ہو وہاں کے بھی لوگ اردو بولتے ہیں چاہے وہ کشمیر ہو کنیا کماری ہو بہار ہو یو پی ہو مہاراشٹر ہو ہر جگہ کے لوگ اردو بولتے ہیں اور اچھی طرح سے اردو بولتے ہیں اور الدو اردو سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور اردو کو اپنے جلسوں کا اپنے جلسوں کا یہ وہ حصہ بناتے ہیں اردو کتابیں پڑھتے ہیں اردو اردو کتاب پڑھ کر کے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور اردو سے بہت ساری لطف اندوزیاں حاصل کرتے ہیں